और एथि पंजाब नेशनल बैंक है उनमें भी हम लोग को खाता खुला हुआ है तो बीमा कर चुका है मेरे बाल बच्चा को लिए भविष्य में कुछ हो सकता है मेरे पापाजी थे उनको भी बीमा में हम लोग को है फ़ायदा और हो चुका था और हम लोग के भी दादाजी के भी थे हम लोग का लोप हो सकता है और तीन धिया पुता भी है वोको बाद में समूह भी लिए हुए उसमें भी बीमा हो चुका है और और बैंक में भी बीमा हो चुका है औ मेरे दादाजी का थे तो हम कराए हुए है हो चुका है और बीमा